हांव सगळ्यान चड म्हत्व म्हज्या कुटुंबाक दिता कारण ती म्हज्या काळजाच्या खूब लागीं आसात खंयची बरी वा वायट गजाल जाली ती म्हाका म्हज्या गरच्यांक सांगूं कशी दिसता हांव कसलेय आयज अडचणीक सांपडलें जाल्यार तीं सदांच म्हज्या फाटल्यान खांबो कशी उबी रावतात म्हज्या घरच्यांचो म्हाका खूब मोग